ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں کہیں سفر میں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے آتے ہیں تو اپنا سارا انتظام کے ساتھ جاتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے کھانے پینے کا انتظام باہری سامان جو ہے جیسے مارکیٹ کا ہو گیا مطلب ہے گھٹیا خراب تیل کا بنا ہوا سامان وہ استعمال نہیں کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں اس سے طبیعت کھراب ہو جاتا ہے اور اپنے پاس جو ہے پانی کا انتظام رکھتے ہیں کھانے پینے کا انتظام رکھتے ہیں اور کہیں بھی سفر میں جاتے ہیں تو اپنا سیفٹی کے ساتھ جاتے ہیں اور جو ہے اپنا کھاتے پیتے ہیں باہری سامان کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور سیپریٹ کے ساتھ جو ہے جاتے ہیں بچے لوگ سب رہتے ہیں ساتھ میں گھومنے کے لیے نکلتے ہیں سب مل کے جاتے ہیں سب سیپریٹ سے رہتے ہیں اور جو من میں آتا ہے بچے لوگ کو اب ہم لوگ تو تھوڑا پرہیز سے کھانا پینا کھا لیتے ہیں باہری تیل کا سامان کا کھانا نہیں کھاتے ہیں جو حفاجت سے گھر کا بنا ہوا رہتا ہے وہی کھاتے پیتے ہیں جو بھی سامان جو ہے اپنے ضرورت کے مطابق ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور تب سفر میں جاتے ہیں ٹرین میں جو ہے بہتر رہتا ہے اور بس اس میں جانے سے جو ہے تھوڑا دقت ہو جاتا ہے